खेला होनायखौ मिन्थियो आरोखि आं दा खेलायाव आं बे हावदु दु होनो ना मोनसे हावदु दुनाय ओमफाय खाबादि खेला गेलेनाय खारनाय खेला दुरुं बोनाय खेला बेखौ आं बे बैसोरनिफ्राय आङो दा खाबादि खेलाखौ साबसिन मोनो आरो खाबादि खेलाया जाहैबाय ओरै खावसे ओरै खावसे बिदिनो दस जन दस जन बा थाबा साबा थानानै गेलेनाय बिदि आरोखि ओमफाय खाबादिखौ साबसिन मोनो गेलेनायखौ ओमफ्राय बिदिनो दस्राफोरखौ आं बेलेगखौ मोजां मोना ओमफ्राय खारनाय खाबादिखौल' मोजां मोनो आरो बे खारनाय मानाय बेरखम दुरुं बोनायाबो मोजां दुरुं बोनायाबो ओरै जेनबा ओरै दसजन ओरै दसजन बिसजन बोबाय दुरुंखौ बिसिनाबो माबानाबो दुरुं बोनायाबो ओमफाय खाबादि खेलायाबो बिदिनो बे मोननैखौ मोजां मोनो आरो आं आं दस्राखौ मोजां मोनाबाबो बे मोननैखौ मोजां मोनो खाबादि खेला गेलेनाय दुरुं बोनाय बेनोसै आरो गेलेनाया